हेलो हाँ जी जी हमारे यहाँ पपीता मिल जाएगा बिही मिल जाएगा और पाइनएप्पल मिल जाएगा आप बताइए आपको क्या चाहिए क्या चाहिए आप बताएँ तो उसके हिसाब से मैं बताऊँ भाव पपीता चल रहा है अभी पचास रुपये किलो हाँ जी नहीं नहीं चालीस चल रहा है लेकिन अभी जो हमारे यहाँ है वह नया स्टॉक आया है और इसकी आप क्वाॅलिटी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा बहुत ही शानदार क्वाॅलिटी है तो आपको कितना चाहिए आप बताएँ तो मेरे को उसके हिसाब से मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ आपको बिही चल रही है बीस रुपये बिही की पेटी चाहिए तो गद्दर भी चाहिए कि नॉर्मल वाली चाहिए ये बताओ पहले तो कितनी पेटी दो करवा दूँ कि एक एक पेटी मैं लगा दूँगा तीन सौ की

दो साढ़े पाँच सौ की कर दूँगा अपना रेट बता रहा हूँ लेकिन मतलब समझ रहे हो ठीक है और कोई सेवा बताएँ अनानास हो जाएगा पपीता हो गया बताया फ्रैश वाला माल मिलेगा जो मिलेगा अभी सुबह ही आया है क्योंकि ए तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता ना यार मेरे भाई यार अब हाँ पाँच सौ पचास अच्छा वह सब तो ठीक है अब पेमेंट बता दो आप कितना चाहिए पपीता क्वांटिटी बताओ आप पहले देखो बढ़िया है एक दम लाल हाँ जी क्यों नहीं है आप बोलिए तो बस अभी दिखा रहा आपको रुको ये देखो आप ये चेक करो

दो कर दें चलो ठीक है अड़तीस रुपये ठीक है

संतरा चल रहा है मेरे भाई चालीस महंगे हो गए संतरे क्योंकि क्योंकि नागपुर से सीधे मंगवा रहे तो महंगा पड़ रहा है बहुत चलो ठीक है एक किलो कर देते हैं चलो ठीक है है ना भाई मैं पेमेंट का और बताता हूँ आख़िर में चलो ठीक है क्यू आर में कर दो है ना मैं आपको भेज रहा हूँ है ना वाट्सएप पर ओके होम डिलेवरी अरे यार करवा तो देंगे यार लेकिन बताओ पहले अब कहाँ करवाना है चलो ठीक है यार अब तुम छोटे भाई है तो हम तुम्हारे लिए इतना कर ही सकते हैं चलो ठीक है हम करवा दे रहे ना चलो ठीक है हाँ हाँ हाँ धनी की कुटिया चलो बस बस बढ़िया बढ़िया हम फोन करवा देंगे लड़के से जब आज लड़का पहुँच जाएगा तब हाँ ठीक है भैया जय श्री राम है ना अरे जो मन चाहे यार वो कर देना यार छोटे भाई ठीक है ठीक जय श्री राम